ہمارے علاقے میں اسپتالوں میں ججگی کے لیے انتظام اچھے ہیں ہاسپٹل وغیرہ بنائے گئے ہیں اور سرکاری ہاسپٹلس میں زیادہ تر بچوں کو پیدائش کے ٹائم پر ایڈمٹ کیا جاتا ہے جب لیڈیس کو تو اچھے سے ڈیلیوری ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ بچوں کی کوئی بھی اگر ایمرجنسی ہو تو بچوں کی ایمرجنسی کے لیے مشینیں وغیرہ بھی ہیں نرسری ہوتی ہے بچوں کے لیے جس میں بچوں کو رکھا بھی جاتا ہے کئی بچوں کو جانڈس ہو جاتا ہے یا جو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے بچوں کے اوپر اس کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو زیادہ تر پہلے تو دائیاں بچوں کے بچے پیدا کرواتی تھیں لیکن آج کل ایسا نہیں ہیں آج کل ہاسپٹل میں ہی بچوں کی پیدائش ہوتی ہیں تو ہاسپٹل میں جانا بس کنوینس کا تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے لیکن ہاسپٹل میں ہی پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے آسان بھی ہوتا ہے بچوں کو فیسلٹی وہیں پہ ملتی جاتی ہیں اور جچہ بچہ کے لیے آسانی رہتی ہے اور اگر کوئی پریگننٹ لیڈیز کے ساتھ کامپلیکیشن ہوتی ہیں یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے بلیڈنگ وغیرہ کی یا پھر درد کی یا جو بھی پین وغیرہ زیادہ ہوتا تھا لیڈیز کو تو ہاسپٹل میں اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں آپریشن کیا بھی ہوتا ہے زیادہ تر لیڈیس کا آپریشن ہونے لگا ہے تو اس کے لیے بھی ہاسپٹل ہی فائدے مند ہوتے ہیں